हांव जी सद्याक नोकरी करता ती ऍकाउटंटाची ऍकाउंट म्हणले की नंबर ऍकाउंटींग म्हणल्यार कॅश बूक लेजर बूक ऑडीट फायनेंनशीयल हें सगळे पळोवचे पडटा कॅश बूक बरयतना सगळे नंबरूच नंबर बँकींग वेव्हार सगळो पळोवचो पडटा हें म्हाका भविश्याक खूब गरजेचे आसा बँकेतल्यान कितें डॅपोसिट विड्रोवल करतले जाल्यार तें म्हाका खूब गरजेचे